आमगे थिंगां फेमस स्कूल म्हळ्यार सेंट एन्थनी हाय स्कूल कित्या इंग एडुकेशन सिस्टम बोर आहा गोवा बोर्डाय स्कूल ती आनी टिचर्सूय बोर हाय हें कित कों सोगलें बेज स्ट्रोंग कोताय आमगेलें बेस स्ट्रोंग कोताय आनी फर्स्ट टू तेन्थ एक लोकल गोवा बोर्ड इस्कलान शिकोन देखून आमी ओसोन कॉम्पिटिटीव एग्जाम बी आन्सर करूं पावताय आमकां ती सोगली नॉलेज आसोता इंग्लीश नॉलेज आहा कोंकणी नॉलेज आहा सोगली नॉलेज आहा आतां मुखार देखूं तेन्ता भायर देखूं भुरगे सायन्स देखूं येवपा जाय जाल्या ऑर आमगे राज्या भायर देखूं वोसोन तेंका कॉलेज करूंक जाय जाल्या आमगे एड्युकेशन इज मोदेन येना आम जी शिकलेन चोय दॅट इज मोर दॅन इनाफ आतां सीबीएसई स्कूला आमी गेलो जाल्यार तिंगे एक्स्ट्रा बर्डन घाताय बिस्तें बर्डन घाताय फस्ट ऑफ ऑल तेंगे फीज कितू हाय आसताय आनी सेकेंडली बिस्ते नाक जालो तें देकू शिकोयताय ते धाकटे भुरग्यांक गोरोज देकू आसना तेयी शिकोयताय तेज्या बरें आमगे हे बेसीक्स शिकोय शिकोय तें म्हळ्यार कित उजा पट तें शिकोयताय आनी आमी फायनली कित कोरूं जाय ते मागीर तेन्त तेन्त जाल म्हुटरी कोरपा मेयटा